आइ काल्हि तऽ आर ओवला पानिके बेबस्था तऽ हर जगह छै एहि दुआरे कतहु भी शादी विवाह या कोनो आओर भी जे भी पैघ बेबस्था प्रोग्राम होइ छै ओहिमे पानिके कोनो ख़ास दिक़्क़त तऽ नहि होइ छै किया तऽ आर ओवलावलाके पासमे पाँच सओ लीटर हज़ार लीटरके टंकी आनिकऽ गाड़ीपर राखि देलक आब अहाँ ओकर खरचा करैत रहू जतेक करैत रहब अगर एकटा टंकी ख़ाली भेलै तऽ दोसरो आनिकऽ राखि देलक हँ अहाँ जतेक हेरैब हेराबैत रहू लेकिन हेरेलासँ जे छै रस्तो ख़राब भऽ जाइ छै तऽ एहि दुआरे ओहिपर कनिटा नज़र राखए पड़ै छै जे ओकरा देखरेखमे एक आदमीके देल गेल जे पानिके जे छै से लापरवाही नहि कैल जाइ ओकर खरचामे बेकार नहि कैल जाइ जाहिसँ ख़राब नहि हुअए पानि ओकर उपयोग कएल जाइ सदुपयोग कएल जाइ हँ अनावश्यक खरच जे छै किओ बच्चासभ अपन गेल आओर टोंटी खोलिकऽ छोड़ि देलक पानि बहि रहल अइ ओ ओहिमे हाथ धोएत पएर धोएत हँ तऽ ईसभ चीज़के रोकल जाइ छै तऽ पानिके कोनो ख़ास दिक़्क़त तऽ नहि होइ छै आर ओ बेबस्था जे छै आइ काल्हि बढ़िआँ छै